णव लाख णव्याण्णव हजार णवशें णव्याण्णव दोन लाख एकोणीस हजार तिनशे त्रेप्पन आठ हजार दोनशें पन्नास दोनशें पांच हजार पंदरा